आङो बार्बि रेस्टुरेन्टआव सावमिन अवार्डार खालामदोंमोन बियो आंनिसिम सौफैजासिमाव लेट जागोन बिनिखायनो बेखौ पेकेजिङाव गुदुङै थानो थाखाय मोजां पेकेजिं खालायनानै हर